میڈیا جیسے کہ ریڈیو ہو یا ٹیلی ویزن ہے یا پھر پرنٹ کی بات کی جائے تو اُردو زبان کا استعمال اِن ساری چیزوں سے اِن ساری چیزوں میں بڑی آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے ہم ہو رہا ہے ہم لوگوں کو ریڈیو پر اُردو زبان میں خبریں سُننے کو ملتی ہیں ٹیلی ویزن پر ہم لوگ بہت ساری چیزیں اُردو کے دیکھا کرتے ہیں جس سے اُردو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اُردو زبان میں ترقی ہو رہی ہے اور اِس اِسی حال پرنٹ میڈیا کا بھی ہے کہ اِس میں بھی اُردو زبان کو کافی فروغ فروغ مل رہا ہے لیکن آج کے ٹائم پر بہت ساری جگہوں پر ٹیلی ویزن پھر یا ریڈیو پھر یا پھر پرنٹ میڈیا میں اُردو زبان کی کمی محسوس کی جاتی ہے جس کا دور کرنا ہمارے معاشرے کے لیے یا پھر ہم سب اُردو جاننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے ذریعے سے زبان کو عام کرے اور اِس زبان کو فروغ دیں تا کہ ہماری اُردو زبان خوب سے خوب ترقی کر سکے